देखो हम देखते आ रहे हैं कि बचपन से हम हिंदी बोलते आए हैं पर जैसे जैसे नई भासा मतलब हम लोग अपने ज़माने में देखते आए हैं ओ तब इतनी अलग अलग टाइप की जो आपके प्रकार के जो भासाएँ नहीं हुआ करती थी आज आजकल तो आप के ही इसी इसमें बाजू में कहीं की विदेशी भाषा चलती रहती है पर जब हम लोग थे तो केवल हिंदी ही थी हमारे लोकल बुंदेलखंडी बोली थी पर अभी क्या है कि अभी इतनी सारी जो भाषाएँ आई हैं तो आपकी जो हिंदी है उसमें बहुत सारे जो शब्द हैं वह मिल गए हैं इसके कारण क्या हुआ है की हिंदी प्रभावित तो हुई है पर ठीक है सभी भाषाओं का आना ज़रूरी है है न क्योंकि यदि दूसरी भाषाएँ नहीं होगी तो दूसरे लोग भी यहाँ नहीं होंगे न तो हिंदी भाषा प्रभावित ज़रूर हुई है पर यह समय के साथ इसमें और बदलाव होंगे